اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون اردو زبان تھا یہ میری مادری زبان بھی ہے اس کی پسندیدگی کی وجہ یہ زبان خود ہے چونکہ یہ بہت خوبصورت انداز میں کافی احسن طریقے سے ادب کو اور کافی دقیق چیزوں کو سمجھاتی ہے اس میں دلچسپی کا ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی وجہ سیکھنے کے دوران جو کہانیاں اور نظمیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں اسکول میں وہ بھی ہے چونکہ یہ مادری زبان ہے اور بہت آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے تو اس میں امتحانات میں اچھے نمبر آیا کرتے تھے جوکہ ہمارے مجموعی طور پر آخری جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں پرسینٹیج اچھا آنے کی وجہ بھی ہوتی تھی